हँ हमरा नीक लागैया खेती करैमे हमसब धान करै छी बढ़िऑं उपजाबै छी बढ़िऑं खेती करै मे बहुत सुन्दर लागैया खूब उपजै रहए अहाँकेॅं हमसब तऽ बहुत करब खेती नहि करब तऽ हमसब मुरूख लोक कतऽ की करब खेतिये कए कऽ कहुना जीबै छी जेना होइया तेना हमरा अर के खूब खेती करलहुॅं खूब खेती हमसब तऽ करैत करैत बहुत दिन तक करलियै खेती हमसब किसान छी हम तऽ खेती करैमे हमसब नहि हटै छी जेना जे होइ छै से करिते रहै छियै हरसैत खेतीमे हरसैत करिते रहै छियै धान रोपै छियै कदबा होइ छै बरसा होइ छै अहाँकेॅं कदबा होइ छै ओ अहाँके बीया खसायल जाय छै नमहर होइ छै ओकरा उखारै छियै ओकरा जन लगबै छियै ओकरा रोपै छियै तकर बाद अहाँकेॅं की कहै छै कमबै छियै तकर बाद पाकै छै ओकरा काटै छियै